हम लोग का मुख्य भाषा हिन्दी है हम लोग हिन्दी हिन्द देश के निवासी हैं हिन्द देश का सबसे अच्छा भाषा हिन्दी है हिन्दी बोलने में हम लोग को शर्मिंदगी नहीं होता है कहीं भी जाने से हिन्दी बोलने में अच्छा लगता है क्योंकि हिन्दी ही अलग हिन्दी का एक अलग ही पहचान होता है इसको सीखने में हम लोग छोटे से उम्र में छोटे से उम्र में दिक्कत होता है लेकिन धीरे धीरे हम लोग मेहनत करके हिन्दी सीखे हिन्दी सीखने के बाद उसको अच्छा से बोलने में अच्छा लगता है कहीं भी जाने से हिन्दी में बात करने में एक अलग ही उसका महत्त्व होता है लोग भी कहेगा हाँ देखो इसको हिन्दी बहुत अच्छा से आता है हिन्दी सीखने में थोड़ा दिक्कत होता है शुरूआती दौर में फिर बाद मे कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि हिन्दी लिखने में पढ़ने में और बोलने में बहुत अच्छा लगता है हिन्दी का महत्त्व बहुत ज़्यादा है कहीं भी जाइए हिन्दी का पहचान ही बता देगा हाँ ये लोग हिन्दी अच्छा से बोल सकता है लिखने में भी अच्छा लगता है हिन्दी हम लोग का मातृभाषा है मातृभाषा बोलने में एक अलग ही पहचान है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं हम लोग क्योंकि हम हिन्द देश का हैं हिन्दुस्तान का सबसे अलग ही पहचान है कहीं भी जाने से देश विदेश जाइए कहीं भी जाइए हिन्दी बोलिए तो लोग दस लोग भी सौ लोग भी रहेगा तो खड़ा हो के देखेगा कौन हिन्दी बोल रहा है उसका स्वागत अच्छा से करेगा क्योंकि हमलोग का प्रधानमंत्री भी जी हैं वो कहीं भी जाते हैं देश हो विदेश हो भाषन अपना हिन्दी में देते हैं उनका भाषन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आता है बहुत बार बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है क्योंकि हिन्दी बोलना गर्व की बात है प्रधानमंत्री साहब भी हिन्दी में ही बोलते हैं सभी को समझाते हैं हम लोग का मातृभाषा हिन्दी है इसीलिए हिन्दी में बात करो दूसरा कोई भी भाषा नहीं कहीं भी जाओ हिन्दी में बात करो तो सब लोग उसका स्वागत करेंगे समर्थन करेंगे सब उसका मदद करेंगे क्योंकि हिन्दी एक अपना अलग ही पहचान बनाता है हिन्दी बोलने में भी हम लोग गर्व महसूस करते हैं लिखने में भी कितना भी लिखो लेकिन उसका एक अलग ही पहचान होता है कहीं भी हम लोग का पहले कहीं भी कोई भी लोग रहता था उसको भी ये लेटर चिट्ठी लिखते थे तो एक लिफाफा में उसको लिख के पोस्ट ऑफिस में जा के जमा करते थे इसको दूर जाता था बाहर में जो लोग रहते थे उसको भी लगता था अब हमारे घर से सन्देश आया है देखें उसमें क्या लिखा है वो लोग भी बहुत अच्छा से उसको पढ़ते थे और आसपास के लोग जितना भी रहते थे उसको भी लगता था हाँ भाई देखो इसके घर से चिट्ठी आया है इसमें क्या लिखा है थोड़ा हम लोग भी सुनें